जोंनि आंनि धोरोमा जादों बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा जाबाय जोंनि मोजां मोननाय धोरोम फ्राय जों मानि लोमजानाय साजानाय आरो गावबागावनि मोजांनि थाखाय आरो न'खर लाखिनो थाखाय मोजाङै मोजां जों फुजिनाय आरो फालिनाय जायो जोङो माब्लाबानि समाव जोङो बिफर जायोब्ला बे आफाखौ एबा भग'बानखौ जोङो मोनफानि मोनफानि गाबज्रिनानै जोङो आर'ज गाबनानै बोर बिनानै फिसा लोमजानाय एबा बोराय आरो बुरै जोंनि थाखायबो लोमजानायाव जोङो गाबख' गुबख' खालामनानै जोङो बे इसोरनाव बोर बिनानै लानाय जायो बोर बिनानै लानाय जानानै भग'बाना मोजाङै मोजां खालाम हरो जोंखौ अननानै मोजां खालाम हरदो होननानै जोङो बे बोसोर गोदानाव जोङो दा जोंहा न'खर न'खर फुजा होयो ओंखाम गोरलै आरो बोसोर गोदाननि थाखायबो जों होनानै लायो गाबागाव न'खराव बोसोरावबो खेराय फुजा होयो न'खरावबो जोङो साय सालामि होनानै लानाय जायो